हेलो हाँ सर हाँ जी मैं ट्रैवल एजेंसी से ही बात कर रहा हूँ हाँ हाँ हाँ सर मिल जाएगी आपको कितने सीटर कार चाहिए अच्छा कौन कौन जाएगा वैसे उसमे मतलब कितने पर्सन होंगे कितने लोग अच्छा हाँ हाँ हो जाएगी कोई दिक़्क़त नहीं है सर ठीक है आप टाइम बता दीजिए और लोकेशन मुझे भेज दीजिएगा तो मैं उस टाइम पे भेजदूँगा हाँ ओमकारेश्वर जाना सर तो सर रेट ऊपर नीचे होगा तो चलेगा ना कोई इशू तो नहीं है उसपे

अच्छा वैसे हम लोग का पंद्रह ही है अगर अगर जैसे बड़ी गाड़ी हो रही तो बड़ी गाड़ी का थोड़ा कम हो जाता हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा जी हाँ

अच्छा अच्छा तो सात दिन के लिए आपको गाड़ी चाहिए सेवन सीटर अच्छा ठीक है सर तो मैं सेवन सीटर आप एक काम करिए मुझे व्हाट्सएप में मैसेज मतलब मैसेज कर दीजिए आपकी लोकेशन और टाइमिंग का बता दो और तो मैं कल आपको उसी टाइम पे उस लोकेशन में गाड़ी भिजवा दूँगा ठीक है ठीक है

जी जी अच्छा जी जी जी हाँ जी हाँ नहीं इस बात से आप बेशक रहिए आपको कोई दिक़्क़त नहीं होगी हमारी ट्रैवल एजेंसी की सर्विसिज़ बहुत अच्छी हैं आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक़्क़त आएगी मुझे तो और अच्छा लगेगा कि आप ऐसे जाएंगे तो आपको मैं मतलब अच्छी सर्विस आपको दूं तो मुझे ही अच्छा लगेगा तो आप बेफ़िक्र रहिए हाँ हाँ

अच्छा अच्छा ठीक है नहीं नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगी आपको हाँ सर ठीक है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप मुझे ठीक है ठीक है हाँ सर थैंक यू